جی ہیلو میرا نام شاہ رخ خان ہے میں آپ سے ایک بکنگ کروانی تھی مجھے جے پور سے ناندیڑھ جانا تھا حضور صاحب ناندیڑھ تو اس کے لیے مجھے ٹرین نمبر سات تین چار ایک دو سے فسٹ کلاس اے سی میں ٹکٹ بک کرانی ہے جس کے لیے مجھے میری فسٹ کلاس اے سی میں فیملی کے ممبر بھی شامل رہیں گے اور اس ٹرین کی ٹکٹ آپ میری کنفرم کریں اس میں میرا بھوجن میرا کھانا پینا بھی شامل رہے گا اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے فسٹ کلاس اے سی میں بیچ کے ڈبوں میں سے ایک ڈبہ دینے کی مہربانی کریں آپ کی بائے مہربانی رہے گی اور آپ کا بہت بہت شکریہ